मां इम्तिहाननि खां अॻु छह पैनूं वठी आयो हुउमि हुननि मां हिक हीउ बटरफ्लाए पैन हिकदमि मक्खण वांगुर हलंदी आहे जंहिं सां मुंहिंजी अॼु रफ़्तार बि वधी वेई आहे हिन जी मसु कॾी बि फेलजंदी बि न आहे कागर ते जो कागर ख़राबु थी वञे हीउ पैन हिकदमि ज़बरदस्त आहे इन सां रफ़्तार जाम वधी वेई आहे अॼु